हमारे क्षेत्र में पहले टीकाकरण का केंद्र नहीं था जिसके कारण हमको बहुत दूर जा के टीकाकरण करवाना पड़ता था जैसे हमलोग के घर से पाँच छः किलोमीटर दूरी पे था टीका केंद्र या कभी कभी वहाँ केंप लगता था गाँव में तब टीकाकरण होता था लेकिन अब कोरोना काल के बाद से हर गाँव में हर पंचायत में हर जगह टीकाकारण का केंद्र खोल दिया गया है जिस जहाँ पे टीकाकारण होता है और हम लोग को सुविधा हो गया है पहले बहुत दूर जाना पड़ता था बच्चे को ले के टीकाकरण करवाना सुई दिलवाना या और कोई काम होता था अब लेकिन ऐसा सुविधा नहीं अब हर वार्ड में आके खुद नर्स टीकाकरण करवाती है जिसके कारण हम लोग को बहुत सुविधा हुआ है पहले बहुत दिक्कत होता था अब ऐसा बात नहीं है हर बच्चे को टीकाकरण हो जाता है टीका मिल जाता है सुविधा के सुविधा से पहले ऐसा नहीं होता था बहुत दूर जाना पड़ता था बच्चा को ले के गर्मी में और परेशानी होता था जिसके कारण बहुत माताएं हैं जो बच्चे को लेकर जाना नहीं चाहती थीं टीकाकरण करवाने के लिए अब ऐसा नहीं है अब हर गाँव में हर वार्ड में टीकाकरण का सुई दिलवाया जाता है और मिल जाता है कम से कम ये सुविधा हुआ है और सरकार को चाहिए इससे और ज़्यादा सुविधा हो जिसके कारण माँ अपने बच्चों को लेकर दूर नहीं जाना पड़े अपने वार्ड में ही टीकाकरण हो जाए जिसके कारण सुई पड़ जाए बच्चे को पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था जिसके कारण दिक्कत होता था अब ऐसा व्यवस्था हो गया है कि अपने वार्ड में ही आती है नर्स सुइया दे के चली जाती है